हैल्लो हैल्लो हैल्लो तू स्कूल क्यों नि आती स्कूल कैली निं आंदी कन्नै अटेंडेंस कैली निं लांदी अच्छा ते जेह्ड़ी डाक्टर गी दस्से दा ओह् पर्ची ऐ अच्छा ते ठीक ऐ कोई निं कल्ल अपने घर आह्लें गी ली आयो स्कूल ते पापा घर ऐ हां पापा ही ली आयो फिर हां नेईं हां पापा ही ली आयो ना फिर दस्सगे फिर मतलब पापा कन्नै गल्ल करि लैगे ना कोई निं नेईं नेईं मारना कैली ऐ नेईं नेईं मार मूर ते नेईं पापा ही ली आयो कल पापा नै कैली निं जाना रिस्पांसिबिलिटी ऐ पापा दी पापा नै कैली निं जाना कोई निं में फोन फोन नंबर देई ओड़ेयो पापा दा ठीक ओके ओके